پہلے کے زمانے میں بچے گھر کے باہر گّلی ڈنڈا کرکٹ پتنگ بازی اور بھی کئی نیے نیے کھیل کھیلتے تھے جس سے وہ چست اور تندرست رہتے تھے مگر آج کے زمانے کے بّچے ان دنوں فون میں الگ الگ قسم کے کھیل کھیلنا شروع کر چکے ہے جیسے کہ پب جی فری اینڈ فائرس اور بھی بہت ایسے گیم ہے جو کھیل ہے جو فون میں دکھاتے ہیں آج کل کے بچّوں کو بھاگنا گھومنا پھرنا بالکل بھی پسند نہیں آتا وہ تو صرف فون پر بیٹھ کر کھیل کھیلنا اور گھر بیٹھ کر دور دوستوں سے باتیں کرنا ہی پسند آتا ہے باہر نکل کر آس پاس میں جو بچے کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ تو وہ لوگ بالکل بھی نہیں کھیلتے گھر بیٹھ کر فون پر ہی الگ الگ قسم کے کھیل کھیلتے ہے اور بھی فون میں بیٹھ کر کھیل کھیلنے سے کئی سارے نقصان بھی ہے جیسے ان کی آنکھیں بھی خراب ہو جاتی ہے اور ان کے ہاتھ پیر بھی درد کرنے لگتے ہے اور وہ بہت سست محسوس کرتے ہیں فون میں دیکھ دیکھ کر وہ سست ہو جاتے ہے اور وہ پھر تھک کر سو جاتے ہے اس میں نہ وہ چست رہتے ہے اور نہ تندرست رہتے ہے